مہاراشٹر یا کسی بھی جگہ میں تعلیمی تحقیق اور اختراع کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کئے جا سکتے ہیں مثلاً تحقیق کی میثاق بندی تربیتی پروگرامس تحقیقی تمویل اشتراکی منصوبے بین الاقوامی تعلیمی تعاون اصولی تحقیقی منہج کی ترویج مواد کی دسترس